उणिवीह सौ सत्रहं में जॾहिं ब्रिटिशर्ज़ जे ज़माने में पेशवा राजा जो राॼु हुओ तॾहिं हुन ठाणे ज़िले जी स्थापना कई घणी जॻहियूं आहिनि ठाणे ज़िले में जेके ॾिसण लाइक़ु आहिनि जीअं त हुते हिकु उपवन लेक करे आहे ट्रेकिंग करण लाइ येऊर हिल्स करे आहिनि जाम सारी ॿियूं बि जॻहियूं आहिनि जीअं त कोरम मॉल घणी मशहूरु आहे हुते हिकु बटरफ्लाए गार्डन पिण आहे घुमण लाइ ऐं जाम सारी जॻहियूं आहिनि जेके ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि त उन्हनि खे ॾिसण लाइ हुते मज़ो ईंदो आहे